ہیلو السلام علیکم آداب و تسلیمات یہ ٹیکسی ڈرائیور بات کر رہے نا آپ جی تو میں آپ کے مینیجر صاحب کو جو ہے سو بک کرا تھا ٹیکسی اور انھوں نے آپ کا نمبر دیے اور یہ دس بجے تک آ جاتے بول کے بتائے لیکن آپ اب تک نہیں آئے اب دو تین چار گھنٹے ہو گئے بارہ بج رہے آپ کے انتظار میں ہم بیٹھے تھے ہم کو دفتر کو جانا تھا پھر وہاں غیر حاضری ہو جاتی ہماری ایک دن کا ناغہ ہو جاتا اس کی تنخواہ کٹ جاتی اس کی کون ذمہ دار تو اپنی ذمہ داری کو بخوبی کیجیے ورنہ آپ کی شکایت ہم جو ہے سو آپ کے مینیجر کو کریں گے یہ لاپرواہی غیرذمہ دارانہ کام نہیں کرنا چاہیے دوسروں کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے اور فوری آ جائیے اور آئندہ سے اس سے بچیے اس طرح کی غلطیوں سے میرا پتہ دیکھیے دکن میڈیکل کالج پھسلمنڈا یہ ڈی آر ڈی ایل کے قرب میں ہے قریب قرب و جوار میں ہے وہاں وہاں آ کے فون کیجیے آپ ہم جو سو میں خود وہاں آ جاؤں گا اس کے بعد اب اس اور لمبا تاخیر مت کیجیے پھر ورنہ آپ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا شکریہ